ہیلو ارے وہ ہم کو کار سروس کروانی تھی تو میں نے آپ کے اسٹاف کو فون کیا تھا تو اُنہوں نے آپ کا نمبر ہم کو دیا ہے تو اِس میں ذرا آئل چینج کروانا ہے بریک وغیرہ بڑی مشکل سے فیڈ فیڈل ہے تو اُس کو جو ہے تھوڑا سا مطلب بریک لیتے ہیں تو بریک جو ہے نہیں ہو پا صحیح سے لگ نہیں پاتا ہے مطلب بالکل بریک سو وغیرہ لگ رہا ہے اُس کے خراب ہو گیے ہیں تو ہم کو سروس کروانی ہے تو کیا آپ کے پاس وقت اویلیبل ہے ہم نے سوچا ہے کہ گاڑی آپ کے ورک شاپ پہ لے آتے تو ٹھیک رکھ ہاں تو اِسی لیے ہم سوچ رہے تھے کہ پہلے آپ سے پوچھ لیں کہ کیا وقت رہے گا دو تین دِن میں آپ مطلب کروا دیں گے ہمارا یا ہفتے دِن بعد لاٮٔے ہاں تو یہی میں نے کہا پہلے آپ سے بات کر لیں اور آپ اپنا ٹائم دے دیں تاکہ جو ہے دقت نہ ہو کیونکہ گاڑیاں آپ لوگوں کے پاس زیادہ لگی ہوتی ہیں اور کئی کئی دِن لگ جاتا ہے تو ہم نے سوچا ہے پہلے آپ سے فون کر کے پوچھ جی جی ٹھیک ہے تو میں خاص طور سے بریک کی پریشانی کچھ زیادہ آ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو بتا دوں تو بریک سو وغیرہ لے لیجیے گا ہم جو ہے کل ہاں ہاں تو وہی میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا بنا دیجیے کہ بالکل اسپیشل طور پہ وہ ہو جائے اور اُس کا موبل وغیرہ چینج کرنا ہے اور کچھ آوازیں انجن سے آ رہی ہیں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پوری طرح سے اُس کی سروس کر دیجیے گا

ہاں ہاں وہی موبل جو بیسٹ والا ہوگا وہ ڈال دیجیے گا آج کل جو سب سے اچھا چل رہا ہوگا اُسی کو ڈال دیجیے گا تو ہم ایسا کرتے ہیں کل صُبح دس بجے آپ کے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے شُکریہ تھینک یو تھینک یو